अगर हम जड़ों की बात करें जिससे हम जुड़े रहना चाहते हैं और उन पलों की बात करें जिन्हें हम आज भी अपने मन में रखे हुए रहते हैं तो उसमें अगर जड़ों की बात करें तो सबसे पहली जड़ होती है हमारी पारिवारिक जड़ जिसमें हम अपने सम्पूर्ण परिवार के परिवारजनों के साथ जुड़े रहेते हैं जो हमारे लिए चाहे हम अपने घर में रहें या अन्यत्र किसी भी जगह पर रहें तो वह जड़ हमारी हमें उस जगह पर भी पूर्ण रूप से सुरक्षित रखती है जैसे देखा जाए तो हमाड़े बड़ों का जड़ रूपी प्यार प्रेम परिश्रम सभी कुछ चीजें हमारे जीवन में हमेशा उपयोग में रहती हैं और उपयोग आती रहती हैं इसके अलावा हम अगर देखा देखें कि हमें अपनी जड़ों के उन पलों को याद करना है जिनको हम अभी भी याद किए हुए हैं या हमें हमेशा याद रहेते हैं तो वह है हमारे परिवार द्वारा उत्पन्न जड़ के माध्यम से हमारा वैवाहिक सम्बन्ध एवम उसके द्वारा हमारे पलों को जीना एवम उसके द्वारा अपने जीवन को अच्छा एवम उत्तम बनाना धन्यवाद